सीतामढ़ीके अर्थव्यवस्थाके विकासके लेल महत्वपूर्ण बहुत जरूरी हइ बहुत ही जरूरी जरूरी बेबसाइ उद्योगके समस्या छै रीगा सुगर कम्पनीके बन्द भऽ गेलासँ जइसे लाखो किसान जइसे एहिपर निर्भर रहलै हँ जे बन्द हो गेलै एहि कारण छै लाखो किसानके आय मे बहुत आयके पूर्तिमे दिक्कत हो रहल छै रीगा रीगा सुगर मिलसँ लाखो किसान के रोजगारके समस्या दूर उत्पन्न रोजगारके समस्याके समाधान खतम हो गेलै हँ किन्तु बन्द हो गेलासँ लाखो किसानके परेशानी हो गेलासँ क्षेत्रमे उद्योगके बेबस्था खराब हो गेल छलै इसिलिए रीगा सुगर कम्पनी को चालू करवाना चालू करिके रोजगार देबेके प्रयास करैके लेल एक महत्वपूर्ण सुविधा होइके चाही